आङो मोनसे माबायावहाय फ्लिपकार्तआव हाय आं मोनसे खुरथि अरदार होदोंमोन बियो सानबा जोंनो सफैदों सानबाजों सफैनानै आं दा न'आव खुलिनानै नायबाय जे दामाबो बाजौ लादोंमोन बाजौ आवहाय आं सफैनायनि उनाव खुलिनानै नायबाय जे मोजां नुबाय नायनायाव खिन्थु गाननानै नायबाय आङो खुरथिया बिराथ गाज्रि सफैदों आरो गाज्रि आव गाज्रिसिन सफैदों आं बिराथ सुखुआ मोन्दों गोसोखौ गाननानै नायबाय आङो साननै सानथामजोंनो गोबा जानानै रं गाजोबबाय बिराथ गाज्रि जाबाय बिराथ गाज्रि रोखोमनि सफैदों आंनि खुरथिया फ्लिपकार्त निफ्राय आंनि गोसोया बिराथ सुखुआ मोनबाय दुखु मोनबाय आं सान्दोंमोन मोजां बिहरनानै मोजां गाननो दामाबो लादों बाजौ बाजौआव आंहा बिराथ लस जाबाय खुरथिया आंना सेथ मोन बिहरनाया खालाराबो फिंक खालारनिमोन फिंक आवहाय रंआ सुनानै नायबाय आङो रं गाजोबो बिराथ गाज्रि बिराथ गाज्रि सफैदों आं गोसोखौ बिराथ दुखु मोनबाय आं सानदोंमोन मोजां गाननो नाथाय आंनि साननाय बायदि खुरथिया सफैयासै फ्लिपकार्त निफ्राय आं अर्दार होनाया बेखार जाबाय आंहा आं सान्दोंमोन मोजाङै गानगोन आङो बेखौ नाथाय सुनानै सान्थाम साननै गानबाय आङो गाननानै गोबा जाबाय गोबा जानानै जिबायबो दा जिनानै आं गाननो मोनासै बे खुरथिखौ आंनि गोसोया बायबाय दुखु मोनबाय आं मोजां मोनासै